मां सैमसंग जो मोबाइल वरितो आहे हिन मोबाइल जी स्क्रीन ॾाढी सुठी आहे हिन में छह इंच जो स्क्रीन हूंदो आहे हिन जी साउंड क्वालिटी बि ॾाढी सुठी आहे हिन में मूंखे चारि जी बी जो रैम ऐं वन ट्वैंटी एट जी बी जी मैमरी मिले थी हिन में मूंखे स्पीकर क्वालिटी बि ॾाढी सुठी आहे हिन जो अघु मार्केट में पंद्रहं हज़ार रुपिया आहे पर मूंखे चौॾहं हज़ार में मिलियो आहे हिन में चार्जर फास्ट चार्जिंग आहे ऐं डेटा केबल बि सुठो आहे हिन जी वॉरैंटी चार सालनि जी हूंदी आहे ऐं हिन में असांखे कंपनी ॿ साल जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट ॾींदी आहे हिन में असांखे कंपनी ॿ साल जी आफ्टर सेल सर्विस बि ॾाढो सुठो ॾींदी आहे